हमरसबके जे मिथिला मे जे छै से हमसब तऽ माटि के कोनो नमहर मूर्ति सब तऽ नहि बनबै छी आब जेना दुर्गा जी के भेलनि तऽ ईसब बनाबए के लेल कोनो मूर्तिकार के बजायल जाइ छै लेकिन हमरसबके जे छै से मिथिला मे महादेवक पूजा होइ छनि जेना लखराम अपना घर मे महादेव के पूजा तऽ ईसब मे जे छै से हम सब पार्थिव महादेव चाहे शिवलिंग ईसब माटि के बनबै छी हुनकर पूजा करै छियनि नीक माटि आनि क गंगाजल सँ सानि क तहन ओहि माटि के महादेव बनायल जाइ छनि तकरबाद हुनकर पूजा होइ छनि आओर हमरासबके मिथिला मे सबसँ प्रसिद्ध जे छै बियाह के बाद लोक ईमहर मने लड़की सबके जे छै से मधुश्रावणी एगो पाबनि होइ छै ओहिमे जे छै से गौड़ी के पूजा करए के लेल गौड़ी के जे छनि से बड प्रसिद्ध ऊमहर पूजा होइ छनि मिथिला मे हमरासबके मिथिला मे गौड़ी के पूजा कयलनि जाइ छै से हाथी बनायल जाइ छनि माटि सँ ओहि हाथी पर गौड़ी के राखि कऽ पबनैतिन गौड़ी पूजै छथिन आओर जे छै से मधुश्रावणी पाबनि मे विषहरा बनायल जाइ छथिन माटि सँ जे ओहि विषहरा के माटि सँ बनाए कऽ विषहरा के रूप दए कऽ हुनका बनाए क हुनका सूखा कऽ तकरबाद रांगल धौरल जाइ छनि आओर हुनकर पूजा होइ छनि विषहरा के जे पबनैतिन रहै छथिन से पूजा करै छथिन आओर अपना लाए अइहब सोहब मँगै छथिन अपन सुहाग मँगै छथिन जे हमरा घर मे सबचीज अनधन लक्ष्मी बनने रहब हमर सुहाग के नीक सँ राखब एहिके लेल ई पूजा होइ छै आओर ओहिमे माटिक मूर्ति ईहे बनै छै जे हमसब अपना हाथ सँ बनबै छी